हम सैमसङ्ग के मोबाइल लेने छी जे बहुत नीक काज कऽ रहल यऽ हमरा ओहिसंँ बहुत हम प्रसन्न छी आ फेर जे हम किनब तऽ सैमसङ्ग मोबाइल ही किनब